और वहाँ मनोरंजन और यहाँ पर पर्यटकों के लिए मनोरंजन के लिए भी बहुत सारे विकल्प है जिसका अगर बात किया जैसे थीम पार्क है वाटर पार्क है चिड़ियाघर है मनोरंजन पार्क है ये सभी है जो आने वाले जो भी हमारी टूरिस्ट होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करता है और राजस्थान जो अपने क़िलों के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है उस में से जैसे जैसलमेर का क़िला है बीकानेर का क़िला है जूनागढ़ का क़िला है

उसके बाद में उदयपुर है पूरी झीलों की नगरी है तो जो भी राजस्थान में घूमने के लिए आता है तो उसके पास बहुत सारा ऑप्शन होते हैं जो वो पर्यटन स्थल के लिए उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है वो चाहे जहाँ घूम सकता है और मैंने जैसे वाटर पार्क है तो अब हमारे यहाँ पर भी बोहोत अच्छे अच्छे से वाटर पार्क खुल गए तो वो वहाँ जा कर इंजॉय कर सकता है चिड़ियाघर चिड़ियाघर अब अगर अब देखा जाए तो मैं ये अपने सवाई माधोपुर के अंदर जो है रणथंबोर वाला देख लीजिए और अभी जैसे जोधपुर में हालही में खुला है माचिया सफ़ारी पार्क ये सभी जो है बहुत ही अच्छे ऑप्शनस रहेंगे किसी भी पर्यटन स्थल मतलब ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन रहेंगे कोई भी अगर बाहर से आता है तो उसके मनोरंजन के बहुत सारे विकल्प है जो राजस्थान में बख़ूबी पाए जाते हैं